उधमपुर डिस्ट्रिक च जेह्के मेन नेचुरल रिसोर्सस न जि'यां अंडर ग्राऊंड वाटर ऐ बौलियां न साढ़ियां साढ़े जंगल न पेड़ पौधे हरे भरे प्हाड़ियां तवी नदी निकलदी जित्थूं उत्थै अपनी सियोजधार ऐ शिव शिवधार ऐ साढ़े कोल बड़े जैदा नैचुरल सोर्स ऐ साढ़े कोल पानी दी कोई कमी निं ऐ वैसे दिक्खेआ जाए उधमपुर डिस्ट्रिक बिच फारैस्ट अच्छे फारैस्ट न मिनरल बी ठीक न प्लूशन फ्री ऐ वैसे लेकिन उधमपुर जेह्ड़ा सिटी बिच प्लूशन ऐ साढ़े जेह्ड़ा ग्रांऽ आह्ले साईड होई गे जियां उधमपुर डिस्ट्रिक जेह्ड़े ग्रांऽ पौंदे उत्थै इन्नी प्राब्लम निं ऐ प्लूशन दी वाटर दे सोर्सस बड़े जैदा न साढ़े उधमपुर डिस्ट्रिक बिच क्योंकि साढ़े पानी दी इन्नी कोई कमी निं ऐ की के जियां उधमपुर दिक्खेआ जा उधमपुर सिटी बिच बौलियां बड़ियां जैदा न ते बौलियें बिच नैचुरल वाटर ऐ जेह्का सेह्त आस्तै बहुत अच्छा पीने आस्तै साढ़े तवी दा पानी बी बड़ा शैल ऐ उप्परा जेह्ड़ी प्हाड़ा काली कुंडी दा निकलदी तवी जेह्ड़ी आखदे साढ़े तवी सोर्स बड़ा अच्छा साढ़े कोल पानी दा होर साढ़े उप्परा प्हाड़ियें उप्परा नाले बगैरा पानी दे अच्छे साफ सुथरे निकलदे रौंह्दे जिसदे कन्नै एह् ऐ कि इत्थै पानी दा अच्छा मेनैजमेंट सिस्टम ऐ इत्थै पीने आस्तै मतलब अच्छा पानी थ्होई जंदा नैचुरल वाटर डिस्ट्रिक बिच पानी दा ते ठीक ऐ सिस्टम लेकिन म्युनिसिपैलिटी दा एह् थोह्ड़ा कम्म ते ओह् करदी चुक्की लैंदी डस्टबिन बगैरा चुक्की लैंदी जे किश ऐ लेकिन एह् ऐ कि ऐनीमल बगैरा अगर कोई मरे दे पेदे होन शिड़कै बगैरा तां घट्ट गै औंदी चुक्कने ई बी तां ते लोक आखन बी तां घट्ट गै पुजदी ते कदें कदें आई बी जंदी कम्म करदी बी ऐ ऐसी गल्ल निं ऐ सराउंडिंग बिच साढ़े इ'यां साफ सफाई रक्खना उं'दा कम्म गै ऐ अगर उ'नें गी अस लोग आखगे तैह्लूं गै उ'नें एह् कम्म शम्म करना अच्छा ते मिनरल हैन साढ़े ठीक ठाक ऐसी गल्ल निं ऐ कोई की के उधमपुर डिस्ट्रिक बिच बी पौंदे पौंदे न थोह्ड़े बहुत मिनरल सोर्स आफ वाटर बी साढ़े इयै कि तवी नदी होई जेह्ड़ी अपनी ते उप्परा उधमपुर डिस्ट्रिक बिच्चा बी निकलदी तवी नदी ते उद्धरा बी अच्छा सोर्स ऐ ते अंडर ग्राऊंड वाटर बी ठीक ऐ साढ़े ते अच्छा ते नैचुरल साढ़े कोल फारेस्ट अच्छे न फारेस्ट